हलो हाँ बोलिए हाँ बताइए देखिए आपका सर दर्द होता है तो आप जिस बात से लेकर टेंशन हो बात को सोचना कम कीजिए अच्छा आपने अभी कहीं ट्रीटमेंट कराया है अभी कुछ ट्रीटमेंट लिया है आपके सर दर्द के लिए अच्छा आप मेरे क्लीनिक पर आ जाइए यह सदर बैतुल में है यह सुबह दस बजे से शाम के पाँच बजे तक खुला रहता है अच्छा ठीक है ना आप संडे के दिन या जाइए नहीं नहीं वह दस से पाँच तक खुला रहे नहीं उसी टाइम हो जाएगा आपका अपॉइनमेंट अच्छा अच्छा आपका नाम क्या है ओके ओके ठीक है